دوڑنے كے متعلق آپ كے پسندیدہ ممیز یا لطیفے كون سے ہیں آپ نے سوال كیا جو آپ كو ہمیشہ ہنساتے ہیں آپ نے پوچھا یہ مجھے سب سے زیادہ اچھے چارلی چیپلن كی پروگرامس وغیرہ دكھتے ہیں جو جو سو ہنساتے ہے الگ الگ حركت كرتے ہیں اور نئے نئے طریقے سے لوگوں كو ہنساتے اور حركات كرتے ہیں یہ اچھے دكھتے ہیں